हाँ दीदी मुझे चार मारीगोल्ड चाहिए थे तो आपके पास है क्या तो मुझे चाहिए थे क्या कीमत है इसकी सौ रुपए है तो कुछ कम नहीं होगा मुझे तो ये ताजे भी नहीं लग रहे और इसकी खुशबू भी नहीं आ रही है

मुझे अच्छे चाहिए थे लेकिन मुझे तो इसे छू के देखा तो मुझे अच्छे नहीं लगे तो इसकी कीमत कुछ कम नहीं होगी मुझे तो उतने अच्छे लग भी नहीं रहे हैं तो कुछ तो कम करना पड़ेगा नहीं मुझे इसमें कि ना ही खुशबू आ रही है ना ही ये ताजे दिख रहे तो कम तो करना पड़ेगा ना कुछ नहीं अस्सी में दे देना नहीं अस्सी में ही दे देना क्योंकि इसमें मुझे उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दिख रही है नहीं मुझे तो अस्सी में ही चाहिए

नहीं और दुकानों में इससे सस्ते मिल रहे हैं ठीक है ठीक है मैं और कहीं से ले लूँगी हाँ ठीक है